جی ہاں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر میں اپنے گھر والوں اور اپنے مہمانوں کو لے جانا چاہوں گا کہ وہ گھومیں اور دیکھیں اور تاریخ کو جانیں اگر آپ دہلی میں کے اندر ہیں تو دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو تاریخی ثقافت اور پرانی تاریخ کو یاد دلاتے ہیں جیسے کہ آپ لال قلعہ جاؤ مزید قطب مینار جائیں گے تو ایک ثقافت اور تہذیب کو بیان کرتی ہے لیکن جو سب سے اچّھی جگہ ہے جہاں میں اپنے مہمانوں کو لے کر جانا چاہوں گا وہ ہے آگرہ آگرہ میں تاج محل یہ ایک ایسا محل ہے جس سے دنیا بھر کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں ہر لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں اور تاج محل کا دیدار کرتے ہیں تاج محل ان سات عجوبوں میں سے ہے جو پوری دنیا کے اندر سات عجوبے ہیں اس میں سے تاج محل بھی ایک ساتواں عجوبہ ہے تاج محل کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک محبّت کی نشانی ہے جسے شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں بنایا تھا تاج محل کو دیکھنے کے بعد یہ واضح ہوتی ہے کہ محبّت ہی کی نشانی ہے اور محبّت اس کو دیکھنے سے دور سے ہی جھلکتی ہے اس لیے ہمیں اپنے مہمانوں کو تاج محل لے جانا چاہوں گا اور تاج محل کا دیدار کرانا چاہوں گا